गेलेनाय होनोबोला जों बयबो मिथियोदि गेलेनाया मोनसे गेदेर गेदेर मोनसे मानसिनि थाखाय गोनां मानो होनानै बुङोब्ला मानसिनि जिउआव गेलेनायखौ आंनि मोनदांनायाव नांथारगौ मानो मानो होननानै बुङोब्ला मानसिनि मोदोमाव मा मा माखासे बेमार एबा आजार जानायफोरखौ बियो गेलेनायजों स्ट्रं देहाखौ लाखिनायनि गेजेरजों नोंनाव माखासे बेमार आजारफोर जानांगौ दङब्लाबो बै गेलेनाय माखासे प्रेकटिसफोर बानायनायनि गेजेरजों नोङो बैफोर बेमारखौ जोङो जोङो गोजान खालामनो हायो बेनिखायनो जोंनो गेलेनायखौ नांगौ आरो गेलेनाय थायोब्ला मोनसे हारियाव एबा एरियायाव जौगानाय लाबोनो हायो एबा ओनसोलाव गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे मुंदांखा एबा जानोबो हायो जेरै जोंनि जोङो नुनाय नुयोदि आथिखाल मुगायाव गेलेनायजों जोङो गोबां गेदेर गेदेर मानसिफोर जेरैहाय जोङो फुटबलनि गेजेराव नायनो थाङोब्ला क्रिसटियान रनाल्ड' मेसि नेमार बिसोरफोरखौ जोङो नुहरोदि बिसोर बुहुमावनो बेसेबांबा गिदिर बुहुमावनो बिसोरो बयजोंबो सिनाय जानाय एबा मिथिसार जानाय बिसोरबोदि बै गेलेनायखौ गेलेनासो बिसोर बुहुमाव मिथिसार जादों आरो बिसोरो बयजोंबो सिनाय जाबोदों थिक बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि माखासे गेलेनायफोरखौ जोङो गेलेयो बेल' नङादि जोङो देहा एबा गावनि देहाफोरखौ स्ट्रं एबा फिसिकफोरखौ स्ट्रं लाखिनो थाखाय ल' जों माखासे गेलेग्राखौ गेलेया बेजों लोगोसे माखासेफ्रा ओरैबायदि थांखि ओरैबायदि थांखिफोर थायो बैसोर जाय गेलेगिरिफोरा आं सासे बिदि गेलेनानै आं बिदि गेम्सखौ गेलेनानै आं सासे बिदि नेसेनेल इन्टारनेसनेल बेफोरबायदि जायगा एबा गोजौ थाखोसिम गेले हैनानै आं मुंदांखा खालामनो हागोन बैफोरबादि गेलेगिरि आङो जानो हागोन जेरै जोंनि जोंनि इण्डियानाव एबा जोंनि जायगायाव एबा जोंनि भारतबर्षआव गोबां गेलेगिरिफोर एबा गेलेग्राफोर दायो जा दावगाबोबाय एबा जाखां जा जाखांफु बोनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ जेरै जोङो जेरै जोङो नाहरोब्ला इण्डियानि फुटबल जेरै जोङो फुटबलनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जेरै आइ एस एल बेफोरखौ जोङो नुबोगासिनो दङ आरो जेरै क्रिकेट जेरै आइ पि एल बेफोरबायदि जोंनि इण्डियान जोंनि एबा भारतबर्ष भारत हादरावबो बेफोर बायदि माखासे गेलेनाया गेलेनायफोरखौ जोङो नुबोबाय थायो जेरै एसियान काप बेफोरबायदि आवबो जोंनि भारत हादरा माखासे गेलेगिरिफोरखौ जोङो गेलेनायफोरखौ नुनो मोनो बैफोर गिदिर गिदिर गेलेगिरिफोरा गेलेनायखौ जोङो नुबो नुबोदों बैफोर गेलेगिरिफोरा गेलेनायजों लोगोसे बिसोर गाव गावसिनि देहा एबा देहाफोरखौ स्ट्रं एबा गोरा दोननायनि गेजेरजों बिसोरो मोजां देहा मोजां साइसथ' बिसोरखौ जों गेलेगिरिफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोङो बुंनो हायोदि गेलेनायखौ जोङो नांगौ एबा गेलेनाया जोंनि थाखाय मोजां होननानै आङो सानो